बाबा रामदेव फिर स्वामी शिवानन्द सरस्वती आओर फिर महर्षि महर्षि योगी फिर स्वामी रामा फिर बी के एस पी के एस लेगर ओकर बाद फिर स्वामी गवाली यनानन्दा ओकर बाद फिर जोगी वाशुदेव बस यही सब आओर आओर भी छै आओर आओर छै धीरेन्द्र ब्रह्मचारी आओर बस यही सब